भारत की राष्ट्रभाषा हिन्दी है हिन्दी भारत की राष्ट्रभाषा हिन्दी है इसलिए हमें अपने बच्चों को भी शिक्षा भी देते हैं हिन्दी में देते हैं और ज़्यादातर से लोग देश विदेश से घूमने भी आते हैं उन्हें भी हम कहते हैं हिन्दी में ही ज़्यादातर से बोलना चाहिए हिन्दी बहुत ही आसान भाषा है हिन्दी हिन्दी शि टीचर भी हमारे बच्चों को हिन्दी में ही सिखाते क्योंकि हिन्दी सभी बोल सकते हैं और सभी बच्चे भी जल्दी ही इसे कैचअप कर सकते हैं पर्व त्यौहार भी होता है तो हम लोग ज़्यादा हिन्दी ही भाषा का प्रयोग करते हैं और हिन्दी बोलना बहुत ही आसान है इसलिए दीदी लोग से भी हम निवेदन करते हैं भाई बहन से भी कि आप लोग भी हिन्दी बोलें और दूर विदेश से भी जो भी आते हैं वे हिन्दी सीखें हिन्दी हमारी मातृभाषा है और बच्चे लोग को बोलने में बहुत आसान है और चाहते हैं कि जैसे कि हिन्दी में हम नहीं समझ पाते बहुत लोग है कि नहीं समझ पाते हैं जो कुछ बोलना भी चाहते हैं तो नहीं समझ पाते हैं तो उनको भी हिन्दी बहुत ही आसान तरीक़ा से हम समझा सकते हैं इसलिए हिन्दी भी बोलना बहुत ज़रूरी है और हिन्दी हमारी तो हिन्दी बोलना बहुत ज़रूरी है और हिन्दी और हम लोग भी ज़्यादा काम करते हैं तो हिन्दी में ही बात करते हैं घूमने भी जाते हैं तो हम लोग हिन्दी में ही बात करते हैं कहीं भी हम जाते हैं तो हिन्दी में ही सबसे बात करते हैं सबको हिन्दी में ही बताते हैं विदेश में भी हिन्दी में ही वो बात करना बोलते हैं हिन्दी बोलना बहुत ही अच्छा है हिन्दी सभी को बोलना चाहिए हिन्दी हमारी मातृभाषा है डॉक्टर के पास भी हम बच्चों को लेकर जाते हैं तो डोक्टर से भी हम हिन्दी में ही बात करते हैं सब्ज़ी भी ख़रीदने जाते हैं तो हम स हिन्दी में ही बात करते हैं